एकटा साड़ी खरिदली बड्ड नीक छै पहिरेमे बहुत अच्छा मुलायम आओर बढ़िऑं साड़ी छै पहिरेमे बहुत नीक लगै छै आओर लम्बा या चौड़ा दुनू तरहसँ बड्ड नीक छै साड़ी पहनके कहीं भी जा सकै छी बहुत जल्दीबाजीमे हम सभ साड़ी पहिर लै छियै जितना जल्दी पहिरे छियै उतना ही बढ़िऑं हम सभके देखैमे लगै छै साड़ी बड्ड नीक छै आओर सुन्दर छै एक एक आओर मुलायम साड़ी है बहुत बढ़िऑं छै हम